आज के युग में योगा का बड़ा महत्वपूर्ण योगा का इतना महत्व है स्कूलों में भी बच्चों को योगा कराई जाती है यहाँ उनके जो होते हैं वहाँ भी योगा का प्रवधान किया गया है योगा से आपकी नाड़ी जो है सामान्य चलती है ब्लड प्रेसर होने की संभावना नहीं होती है अच्छी सांस अंदर जाती है अच्छी सांस बाहर उसकी खराब सांस बाहर निकलती है जिससे दिमाग आदमी का चलता है और खून में संचार पैदा होता है योगा एक ऐसा कार्य है जिसको करने से मनुष्य तो खुश हो रहता ही है और उसके अंदर के जो विकार है नष्ट हो जाते हैं सुगर पैसेंट हाई ब्लड प्रेसर वगैरह वगैरह इस योगा करने से सबका समाधान हो जाता है